बर' रावआ समजों लोगोसे ओरैबायदि सोलायबोदों जे जों नुनो मोनो गोदोनि समाव बर'फोरा गावनि राव एबा गावनि आंगो रावजोंहाय लिरनाय फरायनाय बेबायदि गैयामोन आरो असमिया रावजोंसो बर'फोरा बांसिन फरायनायखौ जों नुनो मोनोमोन जेब्ला जिगुजौ दजिनै माइथायाव बर' थुनलाइ आफादआ जोनोम जादों अब्लानिफ्रायनो बर' रावखौ जों गोबां सोलायनायखौ नुबोयो समजों लोगोसे बेबायदिनो जोंनि बर'नि सुंद' सल' लिरनाय सल'मा लिरनाय आरो बेबायदिनो माखासे फेस्ला सल'फोर लिरनाय थुनलाइ बर' थुनलाइयावहाय गोबां बेबायदिनो खन्थाइ रायथाय लिरनायफोरखौ जों नुनो मोनो गोदोनि समाव जों बर' रावजोंहाय लिरनो फरायनोबो जों मोनामोन जेब्ला जोंनि बर' थुनलाइया जोनोम जादों अब्लानिफ्रायनो जोंनि बर' रावआ गोबां जों सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों सिगांनि समावहाय बर' रावआवहाय बेबायदिनो खन्थाइ सुंद' सल' सल'मा लिरनायफोरा गोबां खममोन दा आथिखालाव जों नायोब्ला जों नुनो मोनो जोंनि बर' समाजावहाय एबा बर' थुनलाइयावहाय गोबां बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि खन्थाइ रायथाय सुंद' सल' सल'मा लिरनायफोरखौ जों गोबां नुनो मोनसै आरो जों दायो जोंनि बर' रावजोंनो गोबां बेबायदिनो लिरनो फरायनो गोबां खाबु मोनबाय आरो जोंनि बर' थुनलाइया बेबायदिनो गोजौ सिरिसिम जों थांनायखौ नुनो मोनो सिगांनि समाव जों बर' रावखौहाय जोङो बेबायदिनो स्कुल एबा गेजेर फरायसालि एबा गोजौ फरायसालिसिमावहाय जों फरायबोनो मोनाखैमोनब्लाबो जों थै जाहैयासै